जॾहिं मां नंढो हुअमि तॾहिं असां सभु विडियो गेम खेॾींदा हुआसि विडियो गेम में जीअं त गेमियूं हूंदियूं हुयूं पाणी वारी गेम हूंदी हुई हिकिड़ी कार रेस वारी गेम हूंदी हुई ऐं अहिड़ी तरह बि चंङियूं सारियूं गेमियूं हूंदियूं हुयूं हुन जूं अलॻि अलॻि तरह जूं कैसेटू मिलंदियूं हुयूं जेकी असां विडियो गेम में विझी रहंदा हुआसि असांजे ज़माने में ऑनलाइन गेम्स न हूंदियूं हुयूं ऑनलाइन गेम असां खेॾे सघंदासि मोबाइल में खेले बि सघंदा हुआसि त नोकिआ जे गेम जेकी सादी गेम हूंदी हुई उहा ई असां खेले सघंदासि जीअं जीअं असांजी देश जी तरक़ी थींदी वेई आ तीअं तीअं असां नयूं नयूं गेमियूं बि ऑनलाइन मिलंदी आहे जीअं पबजी याने लूडो हीअं